राजस्थान की पारंपरिक काफी सारी ऐसी कलाएँ हैं जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते हुए आ रहे हैं देखा जाए तो यहाँ पर काफी पुराने समय पर दिवारों पर चित्रकारी करना मिट्टी के बर्तन बनाना कपड़ों पर कलाकारी दिखाना और गहनों को काफी सुंदर तरीके से दर्श दिखाया जाता है बनाया जाता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ऐसे जाती है कि अग हम देखें कि कोई काम हम कपड़े पर करते हैं जो इंसान वह काम कपड़े पर करता है और जो अपनी कलाकारी कपड़े पर दिखाता है वो अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाता है कि यह किस तरीके से होती है कैसे की जाती है और किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को यह समझाते हैं और आगे से आगे अपनी कला को पहुँचाते हैं यह काम हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है इसी तरीके से सभी चीजों पर नक्काशी वगैरह करना बर्तन मिट्टी के बनाना ये काफी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते रहते हैं कुछ लोग अपना पीढ़ी दर पीढ़ी काम करना काफी पसंद करते हैं इसी तरीके से ये काम होता हुआ रहता है